हैलो हां जी हां जी हां हां जी हां जी नेईं सर तुस नेईं अस चलो मिस्त्री भेजगे घर पर तुसेंगी कि'यां पता लग्गग कि तुसें केह् डिजाइन बगैरा इत्थै दिक्खी लैएओ ना दकान उप्पर आइयै दकान हां दकान पर आइयै ओह् दिक्खी लैएओ ना डिजाइन बगैरा तुसें किस टाइप दा बनाना किस टाइप दा नेईं बनाना अते तुस दिक्खी आएओ ते बाकी कोई नी इसी में मिस्त्री भेजङ घर ते ओह् बनाई लैंदे घर बनाई ओड़गे हां जी जे व्हाट्सएप चाहिदा तुसेंगी व्हाट्सएप करी ओड़ने आं नेईं तां तुस इद्धर दकान उप्पर आइयै ते अपना शैल पसंद कन्नै दिक्खी लैओ जेह्दे उप्पर हत्थ रखगे अस उ'ऐ नेही बनाई देई ओड़गे हां जी हां जी एह् दकान साढ़ी ऐ साढ़े कन्नै गै महाराज एह् नाके दे कन्नै हां हां रोज खुल्ली दी होंदी महाराज रोज़ खुल्ली दी हां में निं होगा ते मेरे बंदे होङन अग्गें कोई ते कोई तुसेंगी लब्भी जाह्ग जी हां मेरा मिस्तरी लब्भी जाह्ग तुसेंगी हां जी हां जी खर्चा सर दिक्खो अज्ज दे टैम उप्पर हर इक चीज़ मैंह्गी ऐ वैसे ते चलो तुसेंई नार्मल कोई हां बीह् ज्हार कोला प्लस प्लस गै लग्गना जी अग्गें तुस दिक्खी लैएओ ना हां जी नेईं नेईं हां तुस क्वालिटी क्वालिटी आह्ली चीज़ लानी महाराज हर इक चीज़ असें बधिया लानी जी ऐसी गल्ल नेईं ऐ हां जी हां जी हां जिसलै मर्ज़ी आई जाओ हां जी हां जी ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ